उनमें बि पाण थोरो ॻाल्हायूं था पर उनमें सॼो सेंटेंस अची वेंदो आहे अना मोबाइल में बि ईअं थींदो आहे जय झूलेलाल